हैलो महाराज कोई फोन बेचै दे तुस महाराज कोह्की कंपनी दा फोन ऐ थोआढ़े'श महाराज कोई रैम रूम रैम रूम किन्नी ऐ नोहाड़ी कोई शैल ऐ ना बैटरी बैकअप ठीक ऐ ना महाराज असें अग्गैं बेचने पोंदे ना फोन इक जेह्ड़ा तुसें पुच्छै दा फोन ठीक लोड़दा कोई शैल इयां रैम रूम स्टोरेज शैल लोड़दी नोहाड़ी बैटरी शैटरी अच्छा अच्छा होर कोई होर कोई कोई कोह्का कोह्का फोन ऐ थोहाड़े'श अच्छा अच्छा कोई महाराज शैल फोन लोड़दा कोई जेह्का चली जा कोई चार साल फ्ही महाराज बेचने पौंदा ना असें फ्ही अग्गें बेचने पौंदा ना असें फोन अच्छा अच्छा अच्छा कोई कोई आई टैल दे बी बथेरे पेदे थोहाड़े'श सेमसंग दे बी टेक्नो दे बी बड़े नी महाराज आई फोन लैना गाह्कें आए ना महाराज फ्ही बेचना पौंदा अग्गैं अच्छा किन्नै तक थ्होई जाह्ग एह् महाराज थोह्ड़ा घट्ट करी लैओ फ्ही असें बी बेचने पौंदे अग्गै महाराज थोह्ड़ा घट्ट करी लैओ घट्ट करी लैओ महाराज थोह्ड़ा हां होर थोह्ड़ा घट्ट करी लैओ कोई चाली ज्हार तक करी लैओ अच्छा अच्छा ठीक ऐ तां चलो ठीक ऐ तां बड़ा